मी किम्ब बड़ा गै पसंद ऐ साढ़े इद्धर दा बड़ा अच्छी डिश ऐ एह् जेह्ड़ा किम्ब होंदा ऐ इक चाट होंदी ऐ खट्टी मिट्ठी चाट जेह्की में बचपन तू खंदी आई आं साढ़े घर बनदा हा पैह्लें मेरी कुछ दोस्त बी बनांदियां हियां म्हल्ले दियां कुड़ियां होई गेइयां मेरे बाकी अस स्कूल बी कदें कदें बनांदे रेह् इस्सी किम्ब दा चाट होंदा हा जेह्ड़ा पर जेह्ड़ा चाट खंदी रेही पैह्लें में पैह्लें बचपन दा पैह्लें जेह्ड़ा घर बी खंदी रेही उस चाट बिच्च मी बड़ी कुछ कमियां लग्गियां सुआद होंदा हा उ'आं पर मी इ'न्ना सुआद निं लग्गेआ में इक बारी आप्पे बनाया हा जिल्लै ओह् जेल्लै थोह्ड़ी जेह्ड़ी में बड्डी होई जेल्लै खंदे खंदे मी थोह्ड़ा टाइम होई गेआ फिर जिल्लै में सोच्चेआ में एह्दे बिच्च एह् पान्नी आं में मेरी जेह्ड़ी मम्मी होर हियां मेरी ताई होर जेल्लै किम्ब बनांदियां हियां घर ओह् लोक केह् करदियां हियां धनिया पांदियां हियां पुदीना पांदियां हियां लून मरच ते खंड पाई ओड़दियां हियां कन्नै हरियां मरचां पर में इक बारी ओह्दे बिच्च पालक पाया पालक पाया जेह्ड़ी मूली दे पत्तर होंदे न ओह् बी पाए हे ते बड़ा सुआद बनेआ ओह् ते फिर ओह्दे बाद में अपनी स्हेलियें खलाया पर मी ओह् बी इ'न्ना कुछ खास पसंद निं आया फिर में केह् कीता इक बारी ओह्दे बिच्च कि ड्राई फ्रूट औंदा जेह्ड़ा एह् अखरोट होइगे खरोट जेह्ड़ा साढ़े इत्थै दा ओह् ऐ ड्राई फ्रूट ऐ बदाम होई गे जेह्ड़े ओह् आंदे तिल आंदे न तिल तिली आंदी काली ते चिट्टी तिली आंदी ओह् पान्नी होन्नी फिर मुंगफली आंदी फिर बदाम ते काजू आई गे ओह् पा'न्नी होन्नी ओह्दे कन्नै कि जेह्ड़ा किम्ब होंदा ऐ ओह् इ'यां थोह्ड़ा ठंडा होंदा ऐ ते जिल्लै ओह्दे बिच्च ड्राई फ्रूट पाओ ते ओह् काफी गर्म बी होई जंदा ऐ फिर ओह्दे कन्नै कि ओह्दा सुआद बी बधी जंदा ऐ ओह्दी चटनी जेह्ड़ी होंदी बड़ी गै सुआद बनदी जेल्लै खट्टे कन्नै मिलदी ऐ ते ओह् बड़ा गै सुआद किम्ब बनेआ ऐ ते मी हून सारेंगी अहें मेरे म्हल्ले आह्लें गी बी ओह् बड़ा गै पसंद औंदा किम्ब ते ओह् सारे आखदे न कि बड़ा शैल ऐ एह् ड्राई फ्रूट पाइयै ते बड़ा शैल बनांदी ऐ फिर ओह्दे बाद मेरे घर राजमाह् चौल बनदे रेह् राजमाह् चौल बनांदी ही मेरी मम्मी ते ताई जी अस कट्ठे रौंह्दे हे ते राजमाह् चौल बनांदे रेह् कि ओह् ते में बी उ'नें गी बी बचपन बिच्च दिखदी ही राजमाह् चौलें बिच्च ओह् गंढा ते पांदे हे गंढा पांदे टमाटर होई गेआ टमाटर पांदियां हियां थोम पांदियां हियां पर पर मी इ'यां लग्गेआ कि अगर उद उस्सी जेल्लै पूरा बनने दे बाद बिच्च जेल्लै ओह्द ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा देहीं देहीं बी पाएआ जाए जेल्लै पूरा तड़का लगी जंदा ऐ तड़का लग्गने दे बाद थोह्ड़ा जेहा देही घर दा पाएआ जाए ते ओह्दे कन्नै सुआद ओह्दा होर बधदा थोह्ड़ा फिर ओह्दे बाद बिच्च देहीं दे बाद जेल्लै ओह् पूरा त्यार होई जाए पूरा धनियां शनियां पाइयै त्यार होई जाए ते फिर जेल्लै शैल गड़की जाए ओह्दे च कोई दो त्रैऽ चीजें घ्यो देसी घ्यो दे सुट्टी ओड़ेओ देसी घ्यो पाई ओड़ेओ ते ओह्दे कन्नै ओह्दा सुआद बी किश जैदा आई जंदा ऐ ते राजमाह् चौल साढ़े इद्धर दी बड़ी अच्छी ते बड़ी फेमस डिश ऐ इत्थै दी जम्मू दी ते साढ़े साम्बे दी ते इद्धर दा ओह्दे जेल्लै ओह्दे बिच्च घ्यो पाइयै ते ओह्दा सुआद थोह्ड़ा होर अच्छा होई जंदा ऐ फिर ओह्दे बाद बिच्च साढ़े इद्धर ओह्दी चट्टनी बनदी ऐ कीह्दी आमले दी चटनी बनदी ऐ आमले दी चटनी कुछ दिन पैह्लें गै में पैह्लें निं बनांदी रेही पैह्लें मेरी मम्मी गै मम्मी होर गै बनांदियां हियां मेरी भैन बनांदी ही ते में हून कुछ दिन पैह्लें इम ओह्दी चटनी बनाई ते ओह्दे बिच्च आमले पु पदीना धनिया होई गेआ लून मर्च ते खंड बी पाई पर में ओह्दे बिच्च ट्राई कीता कि मी ओह्दे खट्टा जेह्ड़ा ओह् हा खट्टा ओह्दा मी इ'न्ना खास निं लग्गेआ जेल्लै ओह्दा सुआद इ'न्ना खास निं ऐ हा में कीता कि मी ओह् लैत्ता ओह् लैत्ती इमली आंह्दी इमली शैल करियै में गर्म पानी बिच्च बोआलेआ बोआलियै ते ओह्दा जेह्ड़ा खट्टा वा पानी हा ते ओह् में केह् कीता ओह्दे बिच्च पाइयै शैल करियै उस्सी मिक्स करियै जिल्लै उस्सी ओह्दा टेस्ट कीता उस्सी ते ओह् ओह्दा सुआद कुछ बड़ा गै अच्छा अच्छा सुआद आया ओह्दा चटनी दा ते ओह् साढ़े घर आह्लें गी बी बड़ा पसंद आया ते मी बी बड़ा पसंद आया उस चीज जेह्ड़ा साढ़े घर शुरू चां जेह्ड़ी चटनी बनदी ही ओह्दे बिच्च पैह्लें खट्टा निं पांदे हे ओह्दे पर ओह्दा ओह्दा खट्टा होंदा हा जेह्ड़ा कि सिर्फ आमले दा गै खट्टा आंदा हा ओह्दे बिच्च ते ओह्दा सुआद मिगी इ'न्ना कुछ नेईं लगदा हा ते में उस चीज गी थोह्ड़ा अच्छा करने दी कोशश कीती कि मी ओह्दा सुआद थोह्ड़ा होर अच्छा आए में ते ओह्दे बिच्च केह् ट्राई कीता इमली दा खट्टा ट्राई कीता ते ओह्दे कन्नै ओह्दा सुआद होर बधी गेआ ते काफी अच्छा लग्गेआ मिगी फिर ओह्दे बाद साढ़े इत्थै ओह् बी बनदी रेही केह् आखदे एह्दी मा माकड़ियां होंदियां न जेह्ड़े कच्चे अम्ब होंदे जेल्लै सीजन औंदा अम्बें दा कच्चे अम्ब होंदे हे ते ओह्दी बी चटनी बनदी ऐ ते ओह्दे बिच्च एह् लोक केह् करदे हे कि जेह्ड़ा ओह् औंदा हा सिर्फ अम्ब अम्ब अम्बें गी कुट्टियै धनिया मरच ते खंड पाइयै ते ओह्दे देहीं कन्नै मिक्स करियै ते करियै बोह्त बड़ी सुआद बनाई ओड़दे हे मी मी इक बारी केह् कीता कि ओह्दे बिच्च ओह् पाई ओड़ेआ प्या गंढा गंढा छिलियै ते गंढे ते प्याज करियै थोह्ड़े जेह् ओह्दे पीस करियै ते उस्सी ओह्दे बिच्च पाई ओड़ेआ चटनी बिच्च ओह्दी शैल करियै उस्सी पीस्सी पीसियै ते ओह् कीता ते ओह्दे कन्नै मी ओह्दा सुआद बड़ा गै शैल लग्गेआ सारे घर आह्लें गी बड़ा शैल लग्गेआ क्योंकि साढ़े घर शुरू तां बिना प्याज दे चटनी बनदी रेही ओह्दी जेह्दी कच्चे अम्बें दी चट्टनी बनदी रेही पर जिल्लै में ओह्दे प्याज पाया ते बड़ा गै सुआद बनेआ फिर ओह्दे बाद साढ़े घर होर बड़ी स्हेई बड़ी बड़ी जि'यां डिशां बनदियां रेहियां जेह्दे बिच्च कि में थोह्ड़ा चेंज आह्नने दी कोशिश कीती अपने कोला ओह्दी जेह्ड़ा इ'यां बी सुआद होंदियां हियां ओह् चीजां पर जिल्लै में अपनी कुछ चीजां बिच्च होर ऐड्ड कीत्तियां ते ओह् बड़ियां गै सुआद बनियां फिर में केह् कीता कि इक बारी ओह् बना दी हियां इत्थै साढ़े घर च चौल बनदे रेह् पैह्लें इद्धर साढ़े घर चौल बनांदे हे ते चौल जिल्लै बनांदियां हियां ते चौलें दा पानी हा जेह्ड़ा ओह् बिच्च गै होन दिंदियां हियां जिल्लै चौल पकदे हे ते पूरा पानी ओह् सोक्की लैंदे हे अपने बिच्च गै ते में दिक्खेआ जिल्ले में पैह्ले बी दिक्खे दा हा पैह्लें कुसै दी दिक्ख दिक्खेआ हा में ते मी इ'यां लग्गेआ कि पानी जेह्ड़ा ऐ कि पानी दे बिच्चूं जेह्ड़ा चौलें गी पूरा उब्बलन देओ ते लास्ट बिच्च जेह्ड़े चौ पानी बचदा उस्सी थोह्ड़ा जेहा कड्डी ओड़ो ते ओह् ओह्दे च चौल चौल जेह्ड़े होंदे ओह् काफी निक्खरियै औंदे न ओह् चौल ते इ'यां जेह्ड़ा पानी सुक्की चौल किश कन्नै चमकी जंदे न ते इ'यां अगर चौलें गी बनाया जाए ते ओह् चौल कुछ जैदा होंदे न अगर थोह्ड़ा जेहा जि'यां सब्जियां दालां बोआलदे न दालां बोआलने कोला पैह्लें अगर दाल बिच्च जि'यां केह् हून दाल होई गेई काली ते पीली दाल गी बोआलना होऐ जियां ते ओह्दे बिच्च अगर कुक्कर दा सीटी करानी होए ते ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा जेहा लून कोई दो चुटकी लून ते थोह्ड़ा जेहा तेल पाई ओड़ो दो चिमचे ते उस्सी सीटियां कराइयै ते फिर बाद च जिल्लै दाल गड़की जाए ओह् दाल बड़ी गै अच्छी तरीके कन्नै गड़की जंदी ऐ ते बड़ा ओह्दा ओह्दा सुआद औंदा ऐ फिर एह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि जेल्लै तुसें तड़का लाना होए ते ओह्दी ओह्दी खुशबू बी बड़ी अच्छी औंदी ओह्दा सुआद बी बड़ा औंदा ऐ जेल्लै कुसै सब्जी बनानी होए ते तुसें फिर ओह्दे होर बी बड़ी सारी चीजां न जि'नें गी में थोह्ड़ा ठीक करने दी ट्राई की कोशश कीती ते में कितियां बी हैन एह् अपने घर